आं भिभ' मबाइल बायदोंमोन मबाइलआथ' बिराद मोजां माने केमेरा आरो फांक्सनफ्रा मोजां जोब माने इउस खालानो बिराद मोजां सुबिधा दं दा भिभ' भिभ' आर्खि केमेरा थेमेरा बिराद मोजां जायो दा आं मोजां मोन्दों आरो भिभ' मबाइलखौ आरो बाहायनायाव मोजां स्पिद